डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर जनहित बीमारी को रोकने के लिए हम कई प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं जैसे कि संक्रमित किसी को मच्छर काट जाए तो उससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है इसको रोकने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं इनको में मतलब इनको छुपाकर इन पर्दे लगाकर एकित्रित में रखा जाता है इनके पास किसी भी परसन को नहीं जाने दिया जाता है और इनका पालन बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और ये जो मच्छर होते हैं ये गंदे कीड़े गंदे गंदगी में पाए जाते हैं जैसे कहीं पा पानी कीचड़ इकट्ठा हुआ है वहाँ पर ये मच्छर पनपते हैं और संक्रमित लोग लोगों को काटने से इनको बीमारियाँ लोगों में हो जाती हैं और यह मलेरिया बुखार डेंगू जैसी बीमारी बहुत ही खराब बीमारी हैं और ये अब हमारे भारत देश में इनको संक्रमित करने के लिए बहुत ही अच्छे पालन और प्रथाएं की जाती हैं